हमरा यहाँ जे देशके संस्कृति छै से बिहारके संस्कृति किछु अलग होइ छै खास कऽ अपना बिहारमे ज्यादातर चीज नाश्ताके मेन भऽ गेल सभसँ बेस्ट लिट्टी चोखा छोला लिट्टी ई ईसभ बिहारके नाश्तामे बेसी फेमस भेल छल ओहिके बाद कहली जे भोजनमे बिहारके मुख्य भोजन छै चावल दालि सब्जी ओहिके बाद अपना देहातमे अइयौ तऽ रोटी साग आओर लोक आजकल पुरना जमानाके लेडीजसभ ज्यादा यूज करै छै भोजनमे मछली चावल भऽ गेल दालि दालि भात सब्जी हो गेल पापड़ तिलौड़ी मिथिला अहाँ मिथिलाके अन्दर रहियौ तऽ मिथिलाके अन्दरमे सभसँ ज्यादा भोज भातमे अदौरीके सब्जी अर बनै हइ तऽ अदौरीके सब्जी अहाँके भोजमे नामी रहै छै ओहिके बाद कहली जे ह् कोनो ज् कोनो मरि उरि गेल तऽ भोजन पानिके व्यवस्था भेल तऽ यहाँपर चावल दालि सब्जी पापड़ तिलौरी दही सकरौरी आर अदौरीके सब्जीके यहाँ ज्यादा महत्व होइ छै खासके अहाँ मिथिलामे अयबै तऽ ओहिके बाद कहली जे एतय बिहारके अन्दरमे जैसे कोनो पूजा आर भेल तऽ दुर्गा जीके पूजा सभसँ नामी होइ छै नओ दिन पहिले कलशस्थापन होइ हइ नओ नओ दिन तक सभ अलग अलग द् दुर्गा जीके सभ रूपके अलग अलग पूजा कयल जाइए पूजा कयल जाय सभदिन सभ देवीके पूजा करैए लास्टमे फेर नओमा दिन पूजा सम्पन्न होइ हइ ओहिके दू दिन तक हमरा अरके यहाँ मेला धूमधामसँ मचल जैसे झूला अर लागल ब्रेक डांस लागल ओहिके बाद कहली जे खूब सभ श्रद्धालुसभ आयल तऽ लाइनमे अपन खीर कचौड़ी बना कऽ खूब बाँटलक दू तीन दिन तक लेल हमरा एतय प्रसाद वितरण होइ छै ओहिके बाद दसमा दिन अयबै तऽ मूर्तिके विसर्जन होइ छै खूब नाच गाना होइ है सब अपनेमे मिल जुलि कऽ नाचली ऊचली धूमधामसँ मनयली दुर्गा जीके पूजा ओहिके बाद विसर्जन भऽ गेल तऽ ओहिके ठीक अहाँ दोसर भऽ गेल हमरा एतय अपना जहाँ प्रोपर हमरा आरके निवासी छी मसिनाके एतय पर शिवरात्रि मेला बहुत नामी होइ छै हमरा बगलेमे छै मन्दिल भोलाबाबाके विशाल मन्दिर छै तऽ यहाँ शिवरात्रिमे दू तीन दिन मेला इहो खूब धूमधामसँ रहल श्रद्धालुसभ बगलमे छै बेगूसराय जिला झमटिया ओतयसँ जल अर्पण करैए सभ श्रद्धालु सरकारके द्वारा मदद मिलै हए रस्ता रस्ता एकदम रास्ता सही रहल लाइट उइटके व्यवस्था कयलहुँ तऽ सभ श्रद्धालुसभ वहाँसँ आ कऽ तब पर जल चढ़यलक बढ़िआँसँ खूब मजा मेला धूमधामसँ मनल झूला रहल एकदम खूब कहली तऽ यहाँके पब्लिकसभ अपनेमे सभ चन्दा चुटकी कऽ के बढ़िआँसँ प्रसाद आर बटवयलक दू दिन तक लेल भोलाबाबाके जल अर्पण होइ हइ ओहिके अर्पण होलाके बाद बढ़िआँसँ खूब धूमधामसँ मचल ओहिके बाद मेला सम्पन्न होइए ओहिके बाद ठीक हमरा अरके शिवरात्रिके बाद होलीके एगो पर्व आबैए तऽ होलीमे हमरा आरके खूब हिन्दूके हिन्दू धर्ममे सभसँ बेस्ट अगर एन्जॉयवला कोनो चीज आयल तऽ ओ आयल हेल होली सभ हिन्दू धर्म सभ मिलि कऽ एकठमन होली मन् मनयलक ओकरा गालमे ओ अबीर लगयलक ओकरामे ई जे गार्जियन रहल ओकरा पएर छू कऽ प्र पएरपर अबीर दऽ कऽ प्रणाम कयलक खूब मजा आयल हियाँ होलीमे सभ अपन अपन घरपर सभ किछुके व्यवस्था कयलक भोजन पानी जे बेस्ट बेस्ट होइ ओहिके बाद कहली जे किछु अइसन अपना बिहारके छै जे संस्कृतिके अन्दर आबैए जे बहुत धूमधामसँ मनायल जाइ छै ओहिके बाद ठीक अहाँ अइयौ तऽ एगो चैती दुर्गा जी आबै छथिन तऽ चौ चैती दुर्गा जीमे फेन ओहि रूपसँ सभ नओ दिन पहिले कलशस्थापन आयल ओहिके बाद पूजा भेल चैती दुर्गा जी बड़ा किछु अइसन जगह छै बिहारके अन्दर जे बहुत धूमधामसँ भेल जैसे बता दै छी अपना समस्तीपुर जिलाके जितवारपुरमे खूब धूमधामसँ मनायल जाइए हमरा एगो प्रोपर गाँव मसिनाके बगलमे छै ओतयके चैती दुर्गा जी ओतय खूब बढ़िआँसँ मनायल जाइए ओहिके बाद किछु अइसन जे पर्व छै ने बिहारमे से बहुत धूमधामसँ मनायल जाइ छै जे भी पर्व आबै छै अपना बिहारके अन्दरमे संस्कृतिके अन्दरमे खासके मिथिलाञ्चलके अन्दरमे खूब धूमधामसँ मनायल गेल ओहिके ठीक किछु दिन बाद रक्षाबन्धन आयल तऽ रक्षाबन्धनमे भी अपना भाय बहिनवला प्यार ओ सभ भाय अपना बहिनके प्रति कयलक बहिन अपना भायके प्रति प्यार अर्पण कयल रक्षाबन्धन भेल मिठाइ आर भेल खूब नीक नीक भोजन ओजन भेल सभके ई गाँवसँ ओ गाँव गेल जकर जैसन जैठन रहल भाय ओहिठम पहुँचलक बढ़िआँसँ रक्षाबन्धन कयलक धूमधामसँ मनयलक किछु अइसन जे बिहारके अन्दर जे पर्व आबै छै खास कऽ अपना मिथलाञ्चलमे खूब बढ़िआँ बढ़िआँ अथी भेल जे अहाँके बतयबे कयलहुँ जे दुर्गापूजा शिवरात्रि ओहिके बाद कहलहुँ जे ई चैती दुर्गा जी खास कऽ रक्षाबन्धन ओहिके बाद नया सालमे भी लोकसभ अपना खास कऽ अपना मिथलाञ्चलमे किछु ज्यादा अथी इन्जॉय कयलक डी जे बजेलक नाच गान कयलक ओसभ अपना बढ़िआँ बढ़िआँ भोजन पानी नया सालके दिन बनेलक भोजन कयल ओहिके बाद खूब इन्जॉय कयलक किछु अइसन ईसभ इएहसभ बिहारमे किछु ज्यादा तनी अपना खास कऽ संस्कृतिमे जैयौ तऽ बढ़िआँ रहै छै खूब धूमधामसँ मनयलहुँ हमे आर बुझलियै